आङो सल' खोनासंनो जोबोद मोजां मोनो जेब्ला आं उन्दै समावमोन अब्ला आंनि आबै आबौमोन्हा बिरात मोजां मोजां सल' खिन्थायोमोन आंनो बिदिनो सियाला बिदिनो थारुन बुरनानै जाफैनाय ना मा बेखौ बिरात मोजां बेखौ खिन्थायोमोन ओमफ्राय बिदिनो तेजिम'लाफोरनि सल' बिदिनो एम्बुस्रोन जोहोलाव बिदिनो मेल्ला मोजां मोजां सल' खिन्थायोमोन आं जा मोजां मोनो गोदोनि बेफोरबायदि सल'फोरखौ खोनासंनो ओमफ्राय आङो देंखोफोरखौ बांसिन रमान्टिक ओमफ्राय स्ल' स्ल' जायो ना मडार्न बेखौ आङो बिरात मोजां मोनो आङो फक सं बेखौबो मोजां मोनो आं देंखो होननायखौनो खोनासंनो जोबोत मोजां मोनो आंनि मोजां मोनसिननाय सिंगारानो जाबाय बर'निनो बिराज मुसाहारि बिखौ बिरात मोजां मोनो आङो जायगायारि देंखो माने जायगायारि देंखोगिरियाव जोंनि बे बिराज ओमफ्राय सोर्जिसुमामोन बिग्रायमोन गौथममोन बिसोरो बिरात मोजां मोजां गान खनो बिथांमोननि रोजाबनाय देंखोफोरखौ बिरात मोजां मोनो आङो खोना संबाय थायो आङो बिरात मोजां मोजां माने दिनै माने आथिखालाव बिरात मोजां साबसिननिफ्राय साबसिन मोजां मोजां देंखोफोर रोजाबगासिनो दङ जोंनि देंखोगिरिफोराबो ओंखायनो बिरात मोजां मोनो आङो आं बांसिन आङो बिराजखौनो साबसिन मोजां मोनो एसेनोसै